हमारे क्षेत्र में पारंपरिक खेल बहुत से हैं जैसे गुल्ली डंडा और क्रिकेट बैडमिंटन और कबड्डी ख़ासकर कबड्डी है क्योंकि ज़्यादातर लोग कबड्डी खेलना पसंद करते हैं और बहुत से ऐसे खेल हैं जैसे जिस जिसका नाम तो मुझे याद नहीं लेकिन मैं मैं खेलना जाता हूँ खेलना जानता हूँ उसे आम भाषा में घोड़वा पताल खो खो चैन यह सारे खेल हैं बहुत से मॉडर्न खेल हमारे आस पास नहीं हैं जैसे फुटबॉल बेसबॉल बैडमिंटन जैवलिन थ्रो यह सारे हमारे आस पास यह सारे खेल नहीं खेले जाते और हमारे जो पारंपरिक खेल हैं गिल्ली डंडा और क्रिकेट यह सब हाँ हम रोज़ खेलते हैं लगभग एक घंटे अपने दोस्तों के साथ और अपने अपने भाई बहन के साथ और अच्छा लगता है खेल खेलना और हमारे पापा मम्मी भी उत्साहित हमको करते हैं खेलने के लिए क्योंकि कबड्डी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ अपने इस्कूल की तरफ़ से मुझे गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है और कभी हम अपने कभी कभी तो मेरे पापा भी मेरे साथ ही खेलते हैं और हम जैसे कि कबड्डी कबड्डी में हम अपने एक बीच में लाइन खींच देते हैं और आधी आधी टीम इधर उधर बट जाती है और खेलते हैं और क्रिकेट में गली में ही पीछे कुर्सी का इश्टम्प बना लेते हैं और ईंट का ईंट का बॉलिंग जहाँ से होती है वहाँ पर रख देते हैं और वहीं से खेलते हैं क्रिकेट खेलना हो गया तो नहीं तो क्रिकेट खेलने के लिए खेत में जाते वहाँ पे पिच विच बनाना होता है वहाँ पर क्रिकेट खेल लेते हैं खलिहान में चैन या खो खो खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे जादातर चैन या खो खो खेलते हैं बड़े हमारे उम्र के लड़के वे ज़्यादा नहीं खेलते हम लोग इस्मार्टफ़ोन में गेमिंग भी करते हैं जैसे फ्री फायर और बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं उसमें भी हमारे अगर कोई फ़्रेंड ऑनलाइन रहता है फ़ोन में तो उसके साथ भी खेलते हैं मिलकर खेलते हैं स्क्वॉड बनाकर अपनी खेलते हैं सबसे ज़्यादा प्रिय हम लोगों के क्षेत्र में यह ज़्यादा खेला जाता है व है कबड्डी और किर्केट और ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट या कबड्डी ही खेलते हैं हमारी हमारे जो हमारे तरफ के बच्चे होते हैं और कुछ दूसरी तरफ़ के बच्चे होते हैं अक्सर हमसे और उनसे भिड़त होती है और ज़्यादातर ज़्यादातर मैच में हम ही लोग जीतते हैं वे भी जीतते हैं लेकिन हम ही लोग ज़्यादा जीतते हैं खेल से खेल अच्छा लगता है खेलने पर लेकिन इस टाइम हम लोग खेल खेल नहीं पा रहें क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से खेल नहीं हो पा रहा है शाम को सिर्फ़ आधे घंटे हीं खेल पाते हैं